आंथ' दा बैसो जानाय हिसाबै बैसागु गानफोरखौनो बांसिन खोनासंनो मोजां मोनो गोदो जों सिख्लायावहाय बैसागु समाव बैसागु गानखौ जोङो खुगाजोंनो खननानै मोसायोमोन खाम सिफुं सेरजा लानानैसो बैसागु गानखौ आरो जोङो बिदिनो माबायोबा मा होनो थेब फोरखौ बैसागु समाव बिदिनो गान खननो बायोबा थेबफोर लानानै बा दि जे बिदि लानानै मोसायोमोन आरो बैसागुआव आरो पिकनिकफ्रावबो जोङो बिदि दि जे ओमफ्राय थेब लानानै निउ इयार फ्राव मोसायो गोदोनि गानफ्रा बांसिन सुरगोनां मोजांसिन गोदोनि गानखौ बांसिन सुरगोनां मोनोमोन जोङो मोजांसिन मोनोमोन दानाथ' बिराद बाज्ल'नाय माबा इंग्लिसफोर बायदि सो जाजोबबाय गानफ्रानो खरा खरा बेफोरखौ खोनायोबा बोरैबा बारा मोजां मोना मोना मोनो आरो जों दा गोदोनिखौ रुजुनानै नायोबा दाथ' नोङो गोदोथ' बिदि खननानै मोसाबाय थेब दि जे बायदिसिना लानानै मोसा मोसायोमोन दाथ' मबाइल जुग जाबाय जानाय हिसाबै मबाइल आवनो नायनानै मबाइल आवनो गासैबो सिनेमा गानफोरखौ गासिबो नुजोबबाय गोदोनाथ' बिदि नुवामोन नालाय दा जोङो मबाइलजोंनो माबा खालामनानै मा होनो इउथुबजों माबा लिंक खालामनानै जों दि जे फ्रावबो मबाइलजोंनो दामनो हायो गोदो जोङो थेब खेसेत जोंसो माबा खेसेत जोंसो खेसेत सोलायलायनानानै थेबाव खेसेत सोलायलायनानैसो गानखौ दामोमोन आरो दाना जोङो मबाइलजोंनो दामो मबाइलजोंनो गासिबो जाजोबो दाना गान खोनासंनायावबो मबाइलजोंनो जों खोनासंनो हायो आरो जों आंथ' माबा गानखौ बिराद खोनासंनो मोजां मोनो ओंखाम जाखांनानै दसे गोलांनाय समाव आङो मबाइलयावनो मबाइलखौनो दा मबाइल दं हिसाबै मबाइलखौनो दामनानै दामनानै गान खोनासंनानैनो उन्दुलाङो आरो आङो एखनबा उन्दुलांबाय एखनबा खोनासंनानै ओरैनो थाबाय बेबायदि खोनासंनो बिराद मोजां मोनो आरो आङो गौतम मोन सुलेखामोननि गान खननायफोरखौ बिराद खोनासंनो मोजां मोनो आङो गोदै बिसोरनि गाराङा गोदो गोदो बिराद मोजां जायो आरो बिसोरनि गानफ्रा सल'फ्रा सुरगोनां आरो माबा जे सोदोबथि गोनां जायोमोन गोदोनि गानफ्रा दानाथ' सोदोबथि गोनां गानफोरखौनो बारा खोनानो मोनला गोदोनि गान होनबा बिराद मोजां मोजां मोनोमोन दाबो खोनासंनो मोजां मोनो आरो जों बैसागु बैसागुआवथ' बिराद इन्तारेस्त मोनो आङो बैसागु मोसानाय बे गामि गामि ज' ज' माबा दि जे थेब लानानै दानाथ' बिदिसो लानानै मोसायो गोदोनि बायदि हारमुनि खाम सिफुं लानानै मोसाला दि जे लानानैसो बा दि जे लाबाय नङाबा थेब फिसा फिसा दाना मेरल्ला ओंखारबाय बेफोरखौनो लानानै जोङो ज' ज' गामियाव ओंखारनानै मोसायो आरो मोसानो मोजां मोनो इन्तारेस्ट मोनो बिदिनो बोसोराव खनसेखौ जोङो गामियाव ज' ज' बैसागु मेथाइ जों मोसायो आरो